आशीर्वाद ट्रेवेल एजेंसी से बात कर रहे हो तो मैंम मुझे अपने लिए ना दो ट्रक लाने थे क्योंकि मै मेरा जो घर है वो हम लोग यहाँ से सिफ्ट कर रहे है डेल्ली तो डेल्ली जो हमारे यहाँ का सामान है वो हमें डेल्ली पहुँचाना है हाँ मैं अभी भोपाल से बात कर रही हूँ तो मैं भोपाल से जो सामान है मेरा घर का वो पूरा डेल्ही शिफ्ट करवाना है तो हाँ तो हमें दो ट्रक लगेंगे क्योंकि सामान ज़्यादा है तो दो ट्रक तो लगेगा ही तो क्या बुक हो सकता है दो ट्रक अच्छा हाँ बड़े वाले हाँ आप बड़े वाले दो ट्रक भिजवा दीजिएगा हाँ तो हम ना जो सामान है उसकी पेकिंग वगैरह तो कर ली है ठीक है तो आप है ना कल साम को भिजवा दीजिए दो ट्रक ठीक है चार से पाँच बजे हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और एकबार आपके जो ड्राइवर है वो भी आकर चेक कर लेंगे तो वो भी थोड़ा बता दे तो बेटर रहेगा हैं ना अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल तो आप ये बताएंगी कि दो ट्रक जो बड़े वाले है उनका क्या खर्चा आएगा मतलब पूरा पेट्रोल और आने जाने का हाँ दस हज़ार लोगे आप और ड्राइवर का खाना पीना और पेट्रोल वगैरह सब दस हज़ार में ही रहेगा या उसका कुछ एक्स्ट्रा रहेगा अच्छा

हाँ हाँ बिल्कुल आप भोपाल में हैं ना भोपाल में गणेश नगर है डी आई जी के आगे हाँ तो आप वहाँ भेज दीजिएगा

हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ हाँ ठीक है तो हाँ मैं आपको अड्रेस भेज दूंगी बिल्कुल मैं अपना अड्रेस आपको वॉट्सअप कर देती हूँ लोकेसन सेंड कर देती हूँ आपको ठीक है फिर कितने टाइम में आप भेज दोगे कल आप शाम तक भेज दीजिए दो ट्रक दोनों ट्रक को पाँच बजे तक ठीक है ओके थैंकयु सो मच बिल्कुल बिल्कुल ओके धन्यवाद